मां भारत सरकारि जी तरफ़ा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजिना विधवा पैंशन योजिना आयुष्मान स्वास्थ्य योजिना जे बारे में ॼाणंदो आहियां जंहिं में मां प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो लाभ वरितो आहे मूंखे पंहिंजे बिजनेस जे लाइ लोन खपंदो हुओ त प्रधानमंत्री मुद्रा योजिना खां मूंखे लोन ॾाढो आसानी सां मिली वियो मुंहिंजे पिताजी जे गुज़रण खां पोइ बि मूंखे मम्मी जे लाइ विधवा पैंशन योजिना जो ख़बर पियो त मां हुनजे लाइ सरकारि जी हे विधवा पैंशन योजिना बि वरिती आहे जंहिं में हुननि खे हर महीने एकाउंट में पैसा ईंदा आहिनि और आयुष्मान योजिना जो मां हाणे ताईं लाभ न वठी सघियो आहियां बट घणी सरकारि जी योजिना आहिनि जंहिंजो असांखे लाभ मिले थो